आं में लाईब्रेरी ज्वाईन कीती दी ही ते में उत्थें जांदी ही पढ़न लाईब्रेरी च बड़ी गै शांति होंदी उत्थें पढ़ने दा मज़ा बक्खरा में बड़ियां कताबां पढ़ी दियां बड़े पेपर दित्ते दे में में अरिहंत दी कताब पढ़ी दी में लूसेंट दी कताब पढ़ी दी तरूण गोयल दी कताब पढ़ी दी ऐ ओह् पढ़ने दा मज़ा गै बक्खरा ऐ तरूण गोयल दी कताब च बड़ा गै डिटेल च दित्ते दा लूसेंट दी कताब च बी बड़ा गै डिटेल दित्ते दा ओह् पढ़ने ई मज़ा गै बक्खरा में रातीं पढ़नी होनी सबैह्रे पैह्लें बच्चें गी पढ़ानी होनी ते फ्ही आपूं पढ़नी होनी बच्चें ई पढ़ाने कन्नै बी ज्ञान थ्होंदा ऐ ते उनेंगी पढ़ाने कन्नै बी सानूं बड़ा ज्ञान थ्होंदा ते पैह्लें बच्चें गी पढ़ाना ते भी आपूं पढ़ना ते फिर में बारहां बजे कोला लेइयै दस्स बजे लेइयै बारां बजे धोड़ी पढ़नी होन्नी सबेरै पंज बजे कोला लेइयै नौ बजे धोड़ी पढ़नी होनी ते में सारी कताबां पढ़ी दियां ते हैंड राईटिंग च बड़े शैल नंबर थ्होए दे ते में पढ़ने च ते कुसै गी पिच्छें निं छड्डनी ऐं अपने स्कूल में हर बार पैह्ले नंबर पर गै आंदी होंदी ही ते मिगी पढ़ने च ते बड़ा गै मज़ा आंदा में सारियां कताबां पढ़ी ओड़दियां ते सारियां क्हानियां मिगी आंदियां ते में बड़े पेपर दी त्यारी कीती दी एसएससी दी त्यारी कीती दी जीडी दा पेपर दित्ते दा सीएचसी दा पेपर दित्ते दा ते एमपीएस दा पेपर दित्ते दा सीजीएल दा पेपर दित्ते दा बैंक दा पेपर दित्ते दा सारियां कताबां पढ़ी दियां फिर पेपर दित्ते दा ते सारा केह् कुछ पढ़े दा में सारा पेपर त्यारी करने ताहीं पढ़ना पौंदा जे अस पढ़गे नेईं ते साढ़ा केह् बनग मेरी मम्मी आक्खदी पढ़ो बच्चो पढ़ो जे मुढ़े इक्क घर दे चिराग होंदे ते कुड़ियां दौ घर दियां चिराग होंदियां जे इक्क कुड़ी पढ़ग ते दो घर पढ़दे ते इक्क मुढ़ा पढ़ग ते इक्क घर पढ़दा ते कुड़ी पढ़ग ते दौ घर पढ़दे ओह् अपने कन्नै कन्नै अपने घर आह्ले गी बी पढ़ांदी ते पढ़ी दी होग ते अपने ञ्यानें गी बी पढ़ांदी जे ञ्यानें ओह्दे होङन ते उसी पढ़ाई सकदी ते दिक्खी सकदे की ओह् शैल पढ़ा दे जां नेईं पढ़ा दे ते जे बंदा कोई पढ़े दा होग ते दिक्खी सकदा नी ते अज्जकल दा जमाना भई बड़ा खराब ऐ इन्ने खराब जमानै च जे कोई कुसै नै रौह्ना होग ते भई शैल ते पढ़ना पौंदा शैल जेह्ड़ा पढ़ग लिखग ओह् अग्गें कामजाब होई सकदा जे हून नौकरी लैनी ते ओह्दे आस्तै दिन रात करना पौंदा काफी पढ़ना पौंदा बड़ा गै पढ़ना पौंदा जे बिना पढ़े कम्म थोह्ड़े चलदा इंया थोह्ड़ी कम्म चलदा पढ़े लिखें दा ते हर कम्म आस्तै स्हानू पढ़ना पौंदा बिना पढ़े लिखे दे कक्ख निं बनदा ते अज्जकल ते ताहीं आक्खदे नी जे पढ़ग कोई इंडिया ते ताहीं अग्घें बढ़ग इंडिया बिना पढ़े दे थोह्ड़े कुछ होंदा ते इंया ते अनपढ़ें च आंदा बंदा नेईं पढ़ग ते पढ़ी लिखियै भई ते मां प्योऽ बेचारे बच्चें दे जेल्लै जन्म होंदा ते ओह् जिन्ने चिर बच्चा बड्डा निं होई जा पढ़ी लिखियै बड्डा निं होऐ उन्ने चिर कुछ निं करी सकदा ते बच्चे दा भई बच्चे ई पढ़ाना लिखाना पालना उस दा बड्डा करना मां प्योऽ दा किन्ना खर्चा होंदा ते एह् बच्चे दा बी फर्ज़ बनदा की आं भई पढ़ी लिखियै अपने मां प्योऽ दा नाम रोशन करो उंदे आस्तै कुछ करो उनें ई कक्ख कमाइयै देन मिगी शैल शैल चीज़ां लेआई दे उंदे सारे सपने पूरे करै ते इक्क मां प्योऽ ई एह् चाहिदा कि भाई उंदा बच्चा शैल पढ़ी लिखी जाए ते बच्चे दा बी फर्ज़ बनदा कि पढ़ी लिखियै अपने मां प्योऽ दे सपने पूरे करन उंदी कदर करण अज्जकल दे बच्चे मां प्योऽ गी बी निं मनदे ते मां प्योऽ बेचारें गी इक अपना आपूं आपूं गिल्ले च लेटदी ते उसी सुक्के च सुलांदी आं ते किन्ना उसदा करदी ऐ ते उसगी पाली पोसियै मां प्योऽ मां घर दा करदी की जिसलै प्योऽ घर दा जंदा चाहे बमार होए दर्द होए पर जे मर्ज़ी होऐ बाहर जंदा

ते भई इज्जत देन उनेंगी प्यार करन ना की कल्लै ई ब्याह् करियै नूहां आदिया ते फ्ही मां प्योऽ गी बाहर कड्ढदी ते जेल्लै मां प्योऽ दा टैम आंदा की भई बच्चें कोला सेवा करांऽ ते बच्चे घरा बाहर कड्ढी लैंदे न एह् बड़ा गै गलत ऐ इंया निं करना चाहिदा मां प्योऽ नै बच्चें आस्तै सारी उमर लाई ओड़ी तके अपना उसीा शैल पढ़ाने लि्खाने ते उसगी बड्डा करने ते बच्चा केह् करदा जेल्लै ओह्दा फर्ज़ होंदा कि उसदी बदलै च ओह्दी सेवा करै ते उसी घरा कड्ढी लांदा एह् बड़ा ही इक्क गलत ऐ इंया कि नेईं होना चाहिदा कि बच्चे दा इक्क फर्ज़ ऐ की पढ़ी लिखियै मां प्यो दी सेवा करै मां प्यो गी एह्दे इलावा कक्ख निं चाहिदा